फोटोग्राफी का शौक मुझे इस प्रेरणा से मिला कि जब मैं पुरानी चीजें देखता हूँ अपनी और मैं देखता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी लड़ाई की और ये सब किया तो मुझे इससे पता चलता है कि उन तस्वीरों से मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला देखने को मिला ऐसे ही मैं भी तस्वीरें खींचूँ और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि आज के युग में क्या चल रहा है और हमने उनके लिए क्या किया है